मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा निर्णय जब मैं ट्वेल्थ में पास आउट पास आउट हो गया था जब लिया था जब मुझे एयर ट्रिपल ई का एग्ज़ाम मैंने पास किया था और मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था तो मुझे एक पी टी के थ्रू जबलपुर का कॉलेज मिल रहा था और ए आई ट्रिपल ई के थ्रू मेवाड़ इंस्टिट्यूट चित्तौड़गढ़ राजस्थान का कॉलेज मिल रहा था तो मेरे पास यह दो विकल्प थे उस समय मेरे मुझे यह निर्णय लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी लेकिन मैं मैंने लास्ट में मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ में में एडमीशन लिया यह काफ़ी एक कठिन निर्णय था हम्म